मेरी स्टेट दा नां जम्मू ऐंड कश्मीर ऐ में जम्मू प्रोविंस दी रौह्ने आह्ली ऐं ते डिस्ट्रिक मेरी कठुआ ऐ ते तैह्सील मेरी कठुआ ही ऐ ब्लाक दी गल्ल करिये ब्लाक मेरा ते में अपने राज्य दी सारें कोला जैदा पापुलेटेड सिटी दी गल्ल करां ते ओह् जम्मू ऐ जो बी इक डिस्ट्रिक डिस्ट्रिक बी आखदे राज्य गी जम्मू इक स्मार्ट सिटी वि ऐ जम्मू च क्राउड पूरे स्टेट दे कंपैरिजन कुछ जैदा ही ऐ हून जियां कि असें जम्मू जन्ने होन्ने पर जम्मू च मतलव क्राऊड बेशक्क होग पर उध्दर फैसिलिटीज वी काफी ऐ जियां कि उत्थों साढ़े वास्ते हर जेह्ड़ी वी जगाह् जन्ने उत्थूं गड्डी मिल्ली जंदियां हर इक चीज मतलव अच्छी ऐ जम्मू दी पापुलेशन पापुलेशन वी दिक्खी जाए ते पाजिटिव इफैक्ट वी हैन नैगेटिव इफैक्ट वि ऐ पर अगर असें पाजिटिव इफैक्ट दी गल्ल करिये हून उध्दर पापुलेशन जैदा ऐ उद्धर अगर साह्नू कोई वी मतलव लाइक हून कोई वी बच्चे होग्गे उंदे च कम्पटीशन होग्गा ते उंदे च जेह्ड़े बच्चे होने जैदा स्हेई होने मतलव हर इक चीज अच्छी ऐ जम्मू दी गल्ल करिये अगर नैगेटिव इफैक्ट पापुलेशन अगर जैदा होए ते फिरि पोल्लुशन वी जैदा होंदा और थोह्ड़े दिक्कतां दा वी सामना करना पौंदा लाइक असी कुतै जा ने आं हून गड्डियें च बैठियै जाना गड्डियें च रश वी बड़ा होना क्यूंकि उद्धर लोक मते ऐं ते अगर पापुलेशन घट्ट होऐ ते फिरि हून एह् साह्नू फाइदा वी होंदा पापुलेशन पोल्लुशन वी घट्ट होंदा पापुलेशन इक मतलव जेह्ड़ा रोल ऐ दिक्खेआ जाए ते साढ़ी जियां कंट्री ऐ इंडिया च इंडिया वर्ल्ड च पैह्ले नंबर उप्पर आई गेई ऐ जनसंख्य च एह् स्हेई निं ऐ क्यूंकि इन्ना जिन्ना हून इन्ना राशन पानी सारा कुछ लग्गना ऐ